हिकु दफ़ो मां हिकु चित्रकला जे चटाभेटीअ में कुझु त ठाहे रही हुअमि उहा मां जेॾहिं महिल छ्पी करे थी वियो ऐं जीअं ई मां हुन में रंग भरणु चालू कया जेॾहिं महिल मां अञा ॻाड़ो रंग हथ में खयो ऐं जीअं ई उहा मां लॻाइण लॻियमि त हुन ॻाड़े रंग खे ॾिसी करे ॿ मिन्ट इअं लॻो ॼण मुंहिंजे दिमाग़ में कुझु ॿियो ई हली रहियो हुओ मां अॻियां उहा चित्रकला पूरी ई कान करे सघियमि इअं पियो लॻे ॼण जीअं जीअं उहो ॻाड़ो रंग मां हुन चित्रकला में फ़हिलाए रही हुअमि उहो इअं पियो लॻे ॼण मुंहिंजे सरीर खे लॻी रहियो आहे मां हुते ई उहा चटाभेटी छॾे करे हली निकितमि जीअं ई घरु आयमि ऐं अची करे मां शांति थिअमि थोरो पाणी पीतो हुन खां पोइ मां यादि कयो कि मूं सां इअं छो थियो पोइ मूंखे यादि आहियो कुझु वक़्तु अॻु मुसां हिकु हादिसो थियो हुओ जहिं में मूंखे जाम सारा धकु लॻा हुआ ऐं उन्हनि में मां बि खूना खून थी वेई हुअमि त शायदि उहो ई खूना खून जॾहिं मुंहिंजो हादिसे में निकितो हुओ उहो ई अॼु ॻाड़ो रंग भरणु माल मुंहिजे अखियूं अॻियां दोहराइजी वियो हुन खां पोइ मां पाण खे मज़बूतु करण लाइ उहो यादि कयो त कीअं हुन हादिसे खां पोइ बि मां ॿाहिरि आई हुअमि मां पाण खे पंहिंजे परिवार जी मदद सां पाण खे ठीकु कयो हुओ ऐं अॼु मां हिकु तंदुरुस्त प्राणी आहियां